पाले जाने वाले विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे गाय भेड़ बकरी मुर्गी है ये सब एक साथ नहीं पाले जा सकते हैं

गाय भैँस एक साथ पाले जा सकते हैं लेकिन भेड़ बकरी मुर्गी इन तीनों को अलग अलग जगह तीनों को बाँधना पड़ेगा रखना पड़ेगा जैसे पहले नम्बर गाय गाय बहुत सीधी जानवर होती है इनको कोई भी छोड़कर इधर उधर बाँध सकता हैं खिला सकता है दूध निकाल सकता है और इसके बच्चे को भी अलग से बाँधना पड़ता है इससे थोड़ा सा दूर जिससे कि यह इधर उधर हो या बैठने उठने में इसको दिक्कत न हो कुचल न जाए इसलिए इसको दूर रखना पड़ता है

गाय गाय बाँध दी जाती है जिसे दूर दूध लगाने के बाद बछड़े को यह हो गया ओके और भेड़ है भेड़ भी लोग पालते हैं इसको अलग से बाँधा जाता है भेड़ इसको घास फूस चराया जाता है भेड़ को और भेड़ का बाल भी ऊपर से बिकता है उसको काटकर बेचते हैं लोग और भेड़ भी बिकता है और बकरी बकरी लोग पालते हैं बकरी भी रखते हैं बकरी बच्चा भी करती है बकरी दूध भी देती है बकरी के दूध से जो लोग दूध पीते हैं उससे छत्तीस रोगों का निवारण होता है उसका दूध जो भी पीता है छत्तीस मर्ज उससे हट जाता है और मुर्गी मुर्गी मुर्गा एक जगह उसका फ़ार्म बनाया जाता है और वहीं पाला जाता है मुर्गी मुर्गा जब बच्चा करती है मुर्गी उसकी मुर्गी बच्चे बड़े होते हैं तो वह बेचे जाते हैं उनके माँस बिकते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है और बकरी बकरियाँ भी बिकती हैं इसके पैसे आने का स्रोत जैसे बकरी बकरी लाते हैं लोग उसको खिलाते पिलाते हैं सीमन डलाते हैं तो वह बच्चा करती है जब बच्चा करने के बाद उसका बच्चा पालते हैं लोग माँ बेटे को दोनों खिलाते पिलाते हैं उसके बाद जब वह बड़े हो जाते हैं उस अपनी माँ की तरह हो जाता है जब तब उसको लोग बेचते हैं बेचते हैं तो पैसा मिलता है

और उसकी माँ को फिर से रखते हैं अगर वह बकरी ही करेगी बकरा नहीं करेगी तो ज़्यादा बकरी में प्रॉफिट होता है तो बकरी रख लेते हैं लोग बकरा बेच देते हैं अक्सर करके उसका माँस बिकता है माँस लोग उसका ज़्यादा खरीदते हैं सभी लोग उसका माँस खाते हैं मुर्गी का भी माँस खाते हैं बकरी का भी माँस खाते हैं बकरा का भी माँस खाते हैं लेकिन लोग ज़्यादातर बकरे को ही बेचते हैं बकरी को नहीं बेचते हैं और उसका दूध निकालते हैं दूध भी बेचते हैं बकरी का बकरी पालना अच्छी बात है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा जानवरों में और बात की जाए भेड़ की तो भेड़ लोग चरा उरा कर रखते हैं एक लोग कम से कम चालीस चालीस ठो पचास पचास ठो भेड़ पालते हैं दो लोग तीन लोग उसको चराते हैं ले जाकर कहीं बाग में या तालाब के पास कहीं किसी खन्ती में घास फूस जहाँ ज़्यादा होता है चारागाह में ले जाते हैं उसको चराकर लेकर आते हैं घर पर वह भी बच्चा करती हैं उसके बच्चे होते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको खिला पिलाकर अच्छे तन्दुरुस्त मोटे तगड़े करते हैं वह अपनी माँ का दूध पीते हैं और उसके बाद घास फूस खाते हैं उसको खाने के बाद वो मोटे तगड़े तन्दुरुस्त होते हैं जब वह तन्दुरुस्त हो जाएँगे तभी पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा तो किसान आगे तभी तो बढ़ेगा तभी तो उसको पालता पोसता है तो भेड़ को ले जाते हैं बाज़ार में या घर पर कोई आता है एक भेड़ दो भेड़ तीन भेड़ जो जितना खरीद पाता है खरीदता है और जो बचता है किसान उसको फिर से जिलाता है खिलाता है बड़े होने का आशा लगती है फिर से बड़ा होगा इसको मैं फिर से बेचूँगा खिला पिलाकर मेहनत करता है वही उसकी वह होती है इसीलिए लोग जिलाते खिलाते हैं बेचते हैं तो पैसा पाते हैं जैसे गाय है गाय लोग लाते हैं खरीदकर बच्चा की रहती है या गाभिना रहती है उसको दुहते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं नहलाते हैं उसका दूध बेचते हैं दूध बेचने के बाद उसका गोबर बेचते हैं अगर वह बछड़ा करती है तो भी बेचते हैं बछिया करती है तो भी बेचते हैं उससे मोटी रकम पाते हैं और फिर गाय कुछ दिन लगती है साल दो साल तक उसका दूध ऐसे बेचते रहते हैं लगातार निरन्तर उसके बाद गाय फिर से सीमन लेती है उसके बाद गाय फिर से क्रॉस होती है उसके बाद जो बच्चा होता है बच्चे को भी बड़ा करते हैं लोग उसका भी सीमन कराते हैं सीमन कराने के बाद उसके बच्चे का भी माँ बनने तक इन्तजार करते हैं उसके बाद उसको रखे रहते हैं या तो उनको बेचने का मन करता है तो बेचकर पैसे पा जाते हैं गाय भी पैसा देती हैं बच्छी भी पैसा बछ भी पैसा देती है दोनों को जिलाते खिलाते हैं फिर गाय बेच लेते हैं और अपनी नई पीढ़ी की बछिया रख लेते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें जानवरों में पशुओं में बहुत अच्छा खानगी इसको चहिए चरी भूसा और पशु आहार चोकर चुन्नी यही सब खिलाते हैं तो अच्छा प्रॉफिट होता है